एहिठाम बाबाधाम हमसब गेलहुँ कमसँ कम चालिस बेर बहुत कठिनसँ ओहि दिनमे कि होइ छलैए सौँसे पहाड़ रोड़ी जङ्गल झाड़ कतहु लोक नहि भेटै भेटै छलैए आओर आब तऽ बहुत बढ़िआँ कऽ देलकैए ताहि दुआरे ताहि दुआरेसँ आब बड़ा कठिनसँ लोक नहि जाइए आब तऽ लोकके आब तऽ एकदम अथी भऽ गेलैए बड़ा बढ़िआँ रस्ता बना देलकैए बड़ा बढ़िआँ जकाँ बहुत बढ़िआँ बाबाधामके जे चुरखी छनि से बाबा धन्य छथि बाबा आब एहिसँ बढ़िआँ कोनो धाम नहि छै आब ओना तऽ सारा हिन्दुस्तानमे धामके कमी नहि छै तब तऽ तैओ लेकिन बाबाधामके गरिमा अपन छै तहन गामघरमे से पालीके दुर्गा मन्दिर जे अइ से बहुत बढ़िआँ अइ बहुत उत्सवके साथ दुर्गा पूजा होइ छै आसिनमे तकर बाद गलमामे एहिठाम छै अथी तारा माइ अस्थान बहुत बढ़िआँ अस्थान निर्जनमे छै अद्भुत उग्र छथि ओहिठामसँ चलि जाउ कचहर कचहरमे एक नम्बरके डीह छै ताहिपर माँ ज्वालामुखीके स्थापित छै ओहिठाम लोक हजारो लोक भरि दिन जाइए हजारो लोकसब अबैए ओहिठाम शम्भूबाबाके छनि बहुत बढ़िआँ पवित्रताके साथ ओ अपन निभा रहल छथि तमाम सुन्दर भोज केलनि हँ सदाव्रत उठबै छथि ओहिठाम आनन्दसँ छथि आओर अपन सबके आनन्द करै छथिन